घर में बाग बगीचा बहुत सुंदर होता है घर मे आम का पेड़ लगाने से उसमें हम जमीन नहीं देख पाते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाता है उसमे खाद या नहीं देने से महंगा खराब हो गया महंगा पड़ जाता है इसीलिए हमें जमीन और मिट्टी को देखकर ही बाग बगीचा लगाना चाहिए आम का पेड़ हुआ जैसे आम का पेड़ है उसमें ठीक से देखने पर ही हो पायेगा इस बाग बग फल और फूल दे सकता है उसमें टाइम से खाद और बीज देना अति आवश्यक है इसलिये हमें बहुत जरूरी है ये घर में अगर टाइम से हो गया तो सस्ता ही है घर में जरूरी है बाग बगीचा बहुत अति आवश्यक है बहुत जरूरी है